ہمیں نا بچپن سے ہی اردو پڑھنے اور سیکھنے کا شوق تھا تو ہم قریب لگ بھگ جب پانچ سال کے ہوئے تو ہم اپنے گھر سے دو کلو میٹر دور ایک مسجد جآتے تھے اور وہاں ایک حافظ جی اچھے حافظ جی تھے جن کا نام محمد الیاس تھا اور وہ وہاں پہ بچے کو پڑھاتے تھے تو مجھے پتا چلا تو میں وہاں روز ان سے بات کیا وہاں جاتے تھے ان سے اس کے بعد پڑھنے لگے تو روز جاتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے پڑھتے تو ہم انہی سیکھ گئے تو ہمیں ہم بہت کٹھنائی سے سیکھے ہیں جاتے تھے روز آنا جانا تو اردو زبان سیکھ لیے اچھی ہے اور اسے ہم کہیں یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور سامنے والا اسے سنتا تو اسے اچھا لگتا ہے اردو زبان سبھی کو سیکھنا چاہیے وہ ایک اچھی لینگویج ہے سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اردو زبان کے ساتھ ہمارا تجربہ اچھا رہا ہے کیوںکہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو بولتے ہیں اچھی اچھی بھاشائیں بولتے ہیں اردو میں تو ان کو سننے میں اچھا لگتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سبھی کو اردو زبان سیکھنا چاہیے کیونکہ ایک اچھی لینگویج ہے اور ہم سبھی جتنے بھی ویوا بھی مسلم بھائیوں ان سبھی کو اردو اچھے سے پڑھنے آنا چاہیے اور تجربہ یہی ہے کہ اردو سے سبھی کو دل لگانا چاہیے اردو ایک اچھی لینگویج ہے ہمیں اردو بہت پسند ہے اردو پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ کہ صرف پڑھنے میں بلکہ سننے میں بھی ایک مزہ آتا ہے تو اردو اچھی لینگویج ہے اور اردو کے بارے میں کیا ہی کہا جائے کیا اردو کے بارے میں کیا ہی کہا جائے اردو لینگویج اچھی ہے اور یہ نا ہم بہت کشٹ سے سیکھے ہیں جاتے تھے حافظ جی سے مار کھاتے تھے پڑھاتے تھے یاد کرنا پڑتا تلفظ پڑھنا پڑتا رٹنا پڑتا سیکھتے سیکھتے سیکھتے اردو لینگویج ہم سیکھ گئے ہیں تو میں آپ سبھی سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اردو اردو لینگویج زبان کو پڑھا کیجیے سمجھا کیجیے اردو ایک اچھی لینگویج ہے اور ہم سب کو اس سے دل لگانا چاہیے اردو لینگویج سے کیوںکہ ہمیں یہ لینگویج بہت پسند ہے آپ بھی پڑھوگے آپ بھی سنو گے تو آپ کو بھی یہ لینگویج اچھا لگے گا تو اردو اچھا زبان ہے